एह्दे च में तुसें गी आखनी आं जे जि'यां कि अज्ज जि'यां साढ़े परिवार दे जेह्ड़े सदस्य न ओह् कम्म करने आस्तै ग्राएं दा उट्ठियै बाह्र जंदे न कम्म करने आस्तै शैह्र जंदे न ग्राएं दे लोक न जेह्ड़े ओह् ग्रांऽ गी ग्राएं चा उट्ठियै शैह्र जंदे न ते कम्म करदे न अपने घर परिवार चलाने आस्तेै ओह् ग्राएं दा बाह्र जंदे न कम्म करने आस्तै ते नौकरी करदे न ते जह्ड़े ग्राएं दे लोक न ओह् अपने बच्चें गी शैल पढ़ाइयै पढ़ने आस्तै पढ़ाई देने आस्तै जेह्ड़े बच्चें गी बाह्र भेजदे न ते उ'नेंगी उत्थै पढ़ांदे न ते शैल पढ़ाई थ्होंदी ऐ उत्थैं ते फ्ही बच्चें जेह्ड़े न नौकरी लैंदे न ते इ'यां गै तरक्की होंदी ऐ ते ग्राएं दे लोक जेह्ड़े न अजकल दिक्खो जी बड़ी गै ग्राएं दे बच्चे जेह्ड़े न बड़ी गै तरक्की करा करदे न ते ग्राएं चा उट्ठियै बाह्र जंदे न कि'यां तरक्की करा दे अजकल दे बच्चे ते ग्राएं च जेह्ड़ियां जनानियां न ते ओह् बी अजकल जेह्ड़ियां सूट सलाई करा करदियां न शैह्र च जाइयै ते पार्लर दा कम्म करा करदियां न ते बड़े किस्म दे अजकल जेह्ड़े कम्म न ओह् शैह्र जाइयै करा करदियां न ते जेह्ड़ा ऐ अपना परिवार जेह्ड़ा चलादियां न ते इ'यां गै तरक्की करा करदियां ते साढ़े जेह्ड़े ग्राएं दे लोक न बड़े गै नेक ते इमानदार अजकल बनी गेदे न ते ग्राएं दे लोक जेह्ड़े न बड़े गै इमानदार होंदे न ते अपने कम्म ते तरक्की करा करदे न ते नेकी कन्नै अपना कम्म करदे न ते बाह्र जाइयै तरक्की करा करदे न ते नौकरी लैंदे न कोई बी कम्म करने आस्तै जेह्ड़ा गै शैह्र जंदे न ते उत्थै जाइयै कम्म करदे न अजकल दिक्खो कि किन्ने कम्म न जेह्ड़े लोक करा करदे न के बड़े सारे कम्म जेह्ड़े अपने अपने जेह्ड़े न जि'या अस आक्खी सकने आं कि प्राइवेट जेह्ड़े कि एह् बी कम्म जेह्ड़े शैह्र च होआ करदे न ते उत्थै जाइयै करा करदे अपने कम्म जेह्ड़े करा करदे न शैह्र च जाइयै ग्रांऽ च रेहियै जेह्ड़े के ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा प्हाड़ी ल्हाका न उत्थै ग्राएं दे लोकें गी इ'न्नियां स्हूलतां नेईं होंदियां न ते ग्राएं दे लोक जेह्ड़े न तरक्की करने आस्तै बाह्र शैह्र जंदे न ते शैह्र च उ'नेंगी बड़ी सारियां चीजां जेह्ड़ियां लभदियां न ते ओह् बड़ी सारियां स्हूलतां लभदियां न ते ओह् उत्थैं जाइयै कामजाब बनदे न ते शैह्र च जाइयै कम्म करदे न ते अपना घर परिवार चलांदे न ते अजकल जनानियां जेह्ड़ियां हैन तां ओह् बी बड़ी तरक्की करा करदियां न जेह्ड़े ग्राएं दे किश साढ़े ग्राएं दे जि'यां जित्थै अस रौह्ने आं उत्थै जेह्ड़े लोक न ओह् पैह्ले सबेरे दा सारा कम्म करियै अपना खेतरें च बी कम्म करदे न ते अपने घर परिवार दा बी कम्म चलांदे न ते फ्ही बाह्र च जाइयै बी शैह्र च बी जाइयै कम्म करदे न ते अपना कारोबार चलांदे न ते अपने बच्चें गी बाह्र भेजदे न बाह्रलियां जि'यां स्टेटां स्टेटां च भेजदे न ते उत्थै जाइयै बच्चे पढ़दे न ते नौकरियां लैंदे न